नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार अरे हम यह बोल रहें आपका बच्चा पढ़ने आया था सुबह से पढ़ रहा है आपका बच्चा पढ़ने आया था सुबह से तो ठीक है लेकिन लंच के बाद उसकी अचानक से तबियत ख़राब हो गई

जी तो क किसी को भेज दीजिए उसको ले कर घर चले जाइए ना

बोल रहा है तोड़ा सिर दर्द कर रहा सिर इसलिए हमको थोड़ा पढ़ने में दिक़्क़त हो रही है हम कहे ठीक है मैं आपके पापा के पास फ़ोन ठीक है ठीक है मैं अपने टीचर लोग से पूछता हूँ तो उसको दवा दे देंगे आप आइएगा फिर ले लेगा हाँ ले लीजिएगा

आपका बच्चा तो ठीक ठाक है पढ़ने में लेकिन उसको थोड़ा घर पर ध्यान दीजिए नहीं नहीं ठीक ठाक है शरारत उतना करते नहीं है थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा क्या ध्यान ध्यान कम दे रही हैं तो उसको थोड़ा अब घर पर ध्यान दीजिए बाक़ी सब ठीक ठाक है

जी जी नहीं देखिए आपका बच्चा ठीक है लेकिन इस बार पेपर में वह उसका नंबर कम आया तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा आप उसको घर पर ध्यान दीजिए बस मतलब थोड़ा पढ़े और ज़्यादा मेहनत करे ज़्यादातर पढ़ तो ठीक ही रहा है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए घर पर

ठीक तो जी

जी जी और थोड़ा उसको देखिए कहीं रास्ते में कोई शरारत तो नहीं करता रास्ते में आने जाने में ठीक है और उसकी दवा करा दीजिएगा हाँ ठीक है क्योंकि बच्चा वह रोज़ की तबियत ख़राब ही हो रही है उसकी थोड़ा देखिए ठीक है हाँ क्योंकि उसका सामने क्योंकि उसकी सामने परीक्षा भी आ रही है ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर वह सही से उसकी तबियत नहीं सही है तो कैसे पढ़ेगा बताइए

ठीक है ठीक है सर नमस्कार